चिकन शाकोती खतखतें मणगणें सुंगटांचें हुमण बांगड्यांचें हुमण वालांची भाजी कुड्डुकेची भाजी मुसगांची भाजी गोंसाळ्यांची भाजी चिकन चिली चिकन सुका तिसऱ्यांचें सुकें कालवांचें सुकें ताल्ल्यांचे सुकें गोठांचें सांसंव आंबाड्यांची चटणी दाळ अळमी शाकोती दुदीची भाजी मुगा घाटी मुगांचें उसळ चण्यांची उसळ चण्यांचो रोस मुगांचो रोस मसूरचो रूस चोवळींचो रूस सोली आखुरांचो रूस आळुचें खतखतें बांगडो फ्राय इसवण फ्राय कुल्ल्यांचो मसाला शीत बांगड्यांची उड्डमेथी बटाट भाजी मेथी भाजी पालकाची भाजी पालक पनीर पनीर मसाला सुक्या सुंगटाची सुकें सुक्या सुंगटांची कडी खाऱ्या बांगड्याची किसमूर पापड गाल्म्यांची किसमूर आम्यांचें लोणचें बिमलांचें लोणचें आंबाड्यांचें लोणचें भरलेलें तोणाचें लोणचें पुलाव सुंगटांचो पुलाव रेशाद बांगडो शिणाण्यो फ्राय माणक्यांची चिली